پہلے اكثر عیدگاہ گراؤنڈ پر رائل كلب یا پھر روٹری كلب كی طرف سے كركٹ كے میچ میچیز منعقد ہوتے تھے لیكن ہر اب آج كل كے دنوں میں تو مجھے نہیں یاد آتا كہ انٹر كالجیٹ یا پھر الگ الگ جو كلبز ہیں وہ كچھ مل كے اسپورٹس ایسی ایكٹیویٹی كچھ منعقد كرتی ہیں ہاں لیكن اكثر جو ہے تو اب عیدگاہوں كا استعمال جو ہے تو عیدگاہ یا پھر جو بڑے اوپن گراؤنڈ ہیں زیادہ تر تو عیدگاہ ہی ہوتی ہے عیدگاہ كا جو گراؤنڈ ہے وہ وہ اكثر جو ہے پندرہ اگست اور چھبیس جنوری پر جھنڈے جھنڈا بندھن كے لیے یا پھر جو پندرہ اگست كے جو پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے قومی پروگرام یا جو الگ الگ اسكول كے بچے جو ہے تو وہاں پر جانے كے بعد پرفام كرتے ہیں این سی سی كی ڈریل ہوتی ہے اور اس كے علاوہ كچھ گیت قومی گیت ہوتے ہیں لوك گیت ہوتے ہیں یا پھر ڈانس ہوتا ہے یا پھر اس قسم كے پروگرام ارینج كرتے ہیں جو زیادہ تر چھبیس جنوری یا پندرہ اگست كے اس كے علاوہ اكثر جو ہے تو كچھ میلے وغیرہ جو ہوتے ہیں عید عید یا دیوالی كے نزدیک وہ بھی ان گراؤنڈس پر آتے ہیں یا سركس بھی كبھی كبھی ان گراؤنڈس پر آتی ہے تو اس قسم كی تقریبات دیكھنے كے لیے اور لوگ جو اٹینڈ كرنے والے ہوتے ہیں وہ تقریباً ہزار دو ہزار یا پھر كچھ ہزار لوگ ہوتے ہیں جو ار ارینج كرتے ہیں اور ان كا جو افتتاح ہوتا ہے ان پروگراموں كا تو ان كے لیے جو شہر كی بڑی جو شخصیات ہوتی ہیں سیاسی شخصیت ہوتی ہے یا پھر تعلیمی شخصیت ہوتی ہے ان كے ہاتھ سے ان ساری تقریبات كا افتتاح ہوتا ہے